हलो हाँ आपके पास क्या क्या मीनू है पहले यह बताइए ये शाही पनीर नहीं बनाते हैं का शाही पनीर ओनीर नहीं मिलेगा का

जीरा राइस आप कैसे मतलब देते हैं और वो कढ़ाई पनीर कड़ाही पनीर तीन सौ साठ रुपये और ये बर्गर ओर्गर बोले थे हाँ हमको बर्गर आप दे दीजिएगा नहीं नहीं मतलब मैक्सिमम रहेगा मीडियम में सॉस मीठा वाला सॉस आप डाल दीजिएगा हाँ हाँ मक्खन ओक्खन मार कर नहीं पानी तो वो बाटल वाला पानी आप लेले लेते आइएगा और कढ़ाई पनीर जीरा राइस हाफ प्लेट हाफ प्लेट चाहिए वो और चार चार तंदूरी रोटी हाँ और सलाद ओलाद हाँ हाँ हाँ मक्खन ओक्खन डाल कर सलाद ओलाद आप वही गाजर हो या चुकन्दर हो खीरा टमाटर और का हाँ बताइए नहीं नहीं यही नहीं नहीं गाज गाजर गाजर चुकन्दर खीरा बहुत बढ़िया ही लग अच्छा वो शाही पनीर भी दीजिएगा थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा ये तो पानी ओनी पहुँचा दो नहीं नहीं कुछ नहीं लेंगे ओ सादा पानी आप पहुँचा दीजिए नहीं नहीं बिसलेरी नही दो लीटर वोई हाफ प्लेट हाफ प्लेट तो यही चार लोग ठीक है ओके